कहल जाइत अछि जे अहाँकेँ मीडिया जे छै से लोकतन्त्रके चारिम स्तम्भ कहल जाइत छै याबत धरि मीडिया नहि रहल तऽ हमरासभ कोनो तरहक समाचार नहि सुनि सकैत छी ने देख सकैत छी कतय की घटना होइत छै कतय की कमी होइत छै से मीडिया जे छथि हुनका उजागर करैत छथिन आ अपन जनताकेँ जे ओ देखबैत छथिन जे समाजमे कोन घटना घटि रहल अछि सरकार द्वारा की जे फायदा भेट रहल छै से देखबैत अछि की सरकारक गलती छै की समाजमे गलती छै सेसभ देखा रहल अछि लेकिन गाम देहातमे मीडियालोकनि अबैत छथिन क्षेत्रीय मीडियासभ रहैत छथिन नेशनल मीडियासभ गाम देहातमे कम अबैत छथिन कियाक तऽ गाममे सुदूर रहलाक कारण ओ ओतय नहि नहि पहुँचैत छथि आओर किछु गामक जे छै से समाचार जे झाँपले रहि जाइत छै ताहि हेतु जखन एहिठाम मीडियाके जे प्रभाव जे छै से रहक चाही ओहिसँ हमर समाजके वातावरण विशुद्ध रहत मीडियाके समाजके लेल बहुत पैघ योगदान छै सरकारके लेल बहुत पैघ योगदान छै जे सरकार कोनो गलत करत ओकरा देखाओत आओर जे सरकार सही करत तकरो देखाओत तऽ मीडिया जे छै जे बहुत आवश्यक छै निष्पक्ष रूपसँ ओ देखबैत छथिन जे समाजमे की घटना की घटि रहल छै